हमारे यहाँ पर मुख्य कला मूर्ति कला पेंटिंग कपड़ा मिट्टी के बर्तनों पर छपाई आदि कार्य जैसे हमारे यहाँ पर मिट्टी के बर्तन जैसे मटका गुल्लक आदि मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार उन पर अच्छी अच्छी कलाएँ बना करके उनको बेचता है और मूर्ति बनाकर मिट्टी की मूर्तियाँ आदि बनाकर के उन पर पेंटिंग करता है और जैसे और बताए तो कपड़ा जैसे सफेद शर्ट पर पेंटिंग कर करके उनकी उन पर अच्छे अच्छी छपाइयाँ करके जिससे आगे के लोगों को आकर्षित कर सके ऐसी छपाइयाँ कर करके टीशर्टों पर शर्टों पर सफेदों बुरशर्ट आदि पर पेंटिंग कर करके छपाई की जाती है और उनको सुखाया जाता है और जैसे हमारे घरों में हमारे घरों में दिवाली के समय पर मुख्य तरीके से पुताई की जाती है तो दीवारों पर पेंटिंग करने के लिए बाल्टी में रंग घोलकर के उसको दिवार को पोता जाता है तो दिवार पोतने के बाद उस पर अच्छी साइनिंग आ जाती है और उसी से दीवार पर छपाई भी हो जाती है अच्छी तो इसी में भारतीय कला पेंटिंग मूर्ति कला आदि जैसे सभी अपने अपने कार्य में संलग्न हैं उसके बाद बात आती है मूर्ति कला की तो मूर्ति कला की बात की जाए तो हमारे जैसे मंदिरों में अलग अलग स्थानों पर मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं तो उन मूर्तियाँ स्थापित करने से पहले उनको बनाई जाती है उसमें जो मज़दूर लगते हैं वह अपने जान से भरपूर अच्छी अच्छी कलाएँ बनाते हैं और उनको अच्छी अच्छी डिजाइनो में अलग अलग रूप देकर के लोगों को आकर्षण देते हैं उसी प्रकार भारत में नहीं नहीं हमारे स्थानों में हमारे गाँव और पास आदि स्थानों पर अलग अलग भिन्न भिन्न कलाएँ है तो पेंटिंग की बात की जाए तो दीवारों को पोत करके उस पर दीवार सूख जाए उसके बाद अच्छी अच्छी कलाएँ डिजैन आदि देकर के उनको सुखाया जाता है सूखने के बाद गो अच्छे ढंग से सूख जाए उसके बाद अच्छा लगता है दीवारें घर आदि कलाएँ पेंटिंग कर करके उनको शाइनिंग दी जाती है तो बहुत अच्छा लगता है बर्तन की बात की जाए तो बर्तन जैसे हम किसी बर्तन को बनाते हैं तो बर्तन बनाने के पहले सबसे पेहले तो उसको आकार दिया जाता है आकार देकर के बर्तन को किसी रूप में ढालना है किस रूप उसको देना है उसी हिसाब से उसको बर्तन को बनाया जाता है उसके बाद बर्तन बनाकर के उसमें कलाएँ डिजैन दी जाती है जिससे बर्तन बनने के बाद डिजाइन देकर अच्छी लगे तो लग उसको खरीदें ऐसी अलग अलग नए नए रूपे अलग अलग डिजाइने दी जाती हैं